हम एक मिथिला परिवारसे आबै छी हमर ससुर श्री गौरीशङ्कर कुँवर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मे काम करै रहथिन आब रिटायर्ड भऽ गेलखिन हमर पति जीविकामे प्रखण्ड प्रबन्धन योजनामे छथिन हम अपने उच्च विद्यालयमे गणितके शिक्षिका छियै हमरा दुटा बचिआ छियै हमर देवर सञ्जय कुँवर एक कॉर्पोरेशन बैंक युनियन बैंक केँ एक बड़ा पद जी एम के पद पर छथिन ओ अभी फिलहाल मुम्बइमे छथिन छोट सनक परिवार छै लेकिन हमर परिवारमे एकटा छै सब गोटा जखन बाहर बाहर ही रहै छी लेकिन सबमे आपसी प्रेम बहुत ही बढ़िऑं से छै एक ही टा ननद छथिन हमरा से हुनकर हसबेंड हुनकर पति भी युनियन बैंक मे छथिन तऽ ओ सभ बाहर रहै छथिन ओ सभ भी मुम्बइमे रहै छथिन छोट सनके परिवार छै लेकिन बहुत ही शान्ति पुर्वक हमर सभकेँ जीवन चलै छै